एक बार मैं सोनभद्र गया हुआ था वहा पर मैं एक एंट्रिक्स के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर जब मैं गया तो जंगल है वहाँ पर तो मैं वहाँ पर घूम रहा था मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था मेरे लिए बिल्कुल भी प्रत्याशित नहीं था की मुझे वहाँ पर हिरण देखने को मिलेंगे या मुझे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे मैं ऐसे जब वहाँ पर घूम रहा था तो मुझे हिरणों का चार पाँच लोगों का चार पाँच हिरणों का झुण्ड दिखाई दिया जोकि मेरे लिए बिल्कुल भी प्रत्याशित नहीं था मुझे ऐसे बिल्कुल भी एक्स्पेकटेसन्स नहीं थे मुझे वहाँ पर हिरण देखने को मिलेंगे पर जब मैं वहाँ पर गया मैंने विचरण किया तो मुझे वहाँ पर हिरण देखने को मिले और जंगली जानवर देखने को मिले जो कि मुझे पूर्वानुमानित नहीं था मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा वहाँ पर और हम वहाँ पर गए हुए थे तो वहाँ पर फोटोज भी बहुत ज़्यादा क्लिक किए हुए थे क्योंकि हिरण देखने कि मिलता नहीं है जल्दी तो हमने हिरण के फोटोज़ लिए और वहाँ पर जगह पर जो जो जगह अच्छी लग रही थी उनके फोटोज़ लिए और बहुत सारे फोटोज़ खुद के भी लिए और वहाँ के सारे फोटोज़ को हमने इन्स्टाग्राम पर सेयर किया फेसबुक पर सेयर किया क्योंकि वह जगह बहुत अच्छी है हाईकिंग के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर हमने उन सब चीज़ों का एक्स्प्लोर किया और उनके फोटोज़ लिए और हमने इन्स्टाग्राम पर जब उन्हें अपलोड किया तो लोगों ने उसे देखकर उसकी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने वह भी इन्स्पायर हुए वहाँ पर जाने के लिए और इन्स्टाग्राम सबसे अच्छा माध्यम मेरे लिए रहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैं अपने फोटोज को सेयर करता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उससे इन्सपायर होते हैं बहुत सारे लोगों ने बताया की वहाँ पर हिरण रहता है हमें बिल्कुल भी यहाँ इसकी आसा नहीं थी अब हम लोग भी वहाँ पर जाना पसंद करेंगे चुकी अब वहाँ पर हिरण रहता है तो सभी लोग हिरण को देखने पसंद करेंगे जंगली जानवर को देखना पसंद करेंगे वहाँ पर झरने को देखना पसंद करेंगे और घूमने वहाँ पे जाने का प्लान बनाएँगे क्योंकि यह सब चीजें जिनकी एक्स्पेकटेसेंस नहीं थी वह चीज़ होने लगी तो लोग वहाँ पर भी जाना पसंद करने लगे